हेलो क्या मेरी बात राजकमल होटल के मैनेजर से हो रही है सर मैं आपके होटेल से खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ मुझे आप उसका पैसा बता दें और मुझे चाहिए दो लोगों के लिए खाना खाने में मुझे पनीर रोटी चार और पुलाव चाहिए इसके साथ साथ आपके होटेल की जो कोई ख़ास मीठे में मिठाई या कोई व्यंजन हो तो आप उसे हमारे बताए गए पते पर डिलेवर कर दें मुझे शाम के समय यह खाना चाहिए लगभग सात से आठ बजे तक और मुझे यह खाना कल यानी की पच्चीस तारीख़ को चाहिए इसके अलावा क्या मुझे इसमें कोई छूट भी मिलेगी इस बात की जानकारी भी मुझे आप दे दें